جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے یہ بیماری ہر عمر کے لوگوں کو لگ رہی ہے چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو یا چاہے وہ بچہ ہو یہ بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بیماری جو ہوتی ہے جس شخص کو یہ بیماری ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اب وہاں ڈاکٹر کے صلاح اور مشورے سے اگر ڈاکٹر اس کے چیکپ کرانے کے لیے بولتے ہیں تو ہم ان کے چیکپ کراتے ہیں اور ڈاکٹر جو دوائی لکھتے ہیں اس دوائی کو لینے کے بعد ہم اس پیسنٹ اور مریض کو دوائی کھلاتے ہیں اور جو ہمارے گھریلو نسخے ہیں شوگر کے بیماری سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان مٹھائی بالکل کم کر دے چاول استعمال نہ کرے اور چاول کی جگہ انسان روٹی استعمال کرے اور شوگر کی بیماری میں انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک انسان ایکسرسائز کرے صبح سویرے دوڑے جب انسان صبح سویرے دوڑتا ہے جو صبح کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ کافی حد تک انسان کو انسان کی صحت کو صحیح کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ صبح کی جو ہوا آتی ہے وہ سو دواؤں سے بہتر ہوتی ہے اسی لیے سوگر جو آج کی ڈیٹ میں سوگر کی جو بیماری ہے اس سے انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی دوائیں بھی اپلبدھ ہیں اور اگر انسان پرہیز کر لے تو حتی الامکان انسان اس بیماری سے بچ سکتا ہے اس کے لیے ایک انسان دوائی کرے اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھائیں مٹھائی سے چاول سے اور ٹھنڈا چیزوں سے پرہیز کریں ٹھنڈا پانی کی جگہ انسان گرم پانی پیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کریں تو انسان کے کچھ انسان کو سوگر نہیں ہوگا اور اس بیماری سے انسان بچ سکتا ہے